हाँ हाँ हलो हाँ भईया अच्छा अच्छा बताएं

अच्छा अच्छा भईया आप लोग कितने लोग है भईया आप आप अकेले ही घूमने जाएंगे आपके साथ और कोई नहीं है क्या अच्छा तो आप बस वो लेके घूमेंगे और उसके आस पास भी किसी जगह में जाएंगे मतलब

अच्छा अच्छा जी जी वैसे उस लेक के पास आपको थोड़े बहुत मंदिर मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी है आप वो घूम सकते है और लेक के थोड़े ही पास में आपको एक वन विहार भी मिल जाएगा जो बहुत ही प्यारा बहुत सुंदर है उस लेक के पास का हाँ हाँ और लेक के पास आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक म्युज़िअम भी मिल जाएगा आप म्यूज़ियम भी देख सकते है वहाँ पे तो आप मतलब कितनी देर तक मतलब घूमना चाहेंगे मतलब कितनी देर के लिए बुक कर अच्छा अच्छा तो मतलब परसों देखा जाए तो आपको बारह बारह घंटे के लिए आप बुक करना चाह रहे है यानि मतलब है ना तो ठीक है मै बारह घंटे के हिसाब से आप मतलब एक हिसाब से बारह घंटे आप कहेंगे बारह घंटे का एक हजार रुपए लग जाएगा भईया भईया वैसे ही मैंने बहुत कम ही बताए है नहीं तो मैं पंद्रह सौ या दो हजार ही बताता आपको लेकिन आपको कम ही बताया आप वैसे भी नए है तो मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है

हाँ हाँ आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी मैं ही ले चलूँगा आपको उस जगह पे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको उसी जगह पे तो कब जाना है वैसे आप बताएंगे सुबह कितने बजे भईया से कितने बजे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है भईया तो मैं ऐसा करता हूँ भईया अड्रेस बता दो तो मैं लिख लेता हूँ आ जाऊंगा ठीक है भईया बताइए

अच्छा अच्छा और कॉलोनी क्या बताया भईया

अच्छा ठीक है ठीक है तो ठीक है ठीक है भईया मैं आपके ही टाइम पे गाड़ी लगा दूंगा भईया जी भईया ठीक है भईया जी भईया बिल्कुल बिल्कुल ठीक है धन्यवाद जी भईया